साढ़ै जेह्ड़े जम्मू बिच्च जेह्ड़ा जियां त्यहार मनाए जंदे जेह्ड़े इ'यां अस इ'यां आक्खी सकने जियां कि लोह्ड़ी होई भुग्गा बरत होई गेआ दिवाली होई दिवाली इयां मतलब कि ओह् नी ऐ कि हास्से मज़ाके बास्तै हां इ'यां जेल्लै पटाखे पटुखे ठुआलो साढ़े बास्तै ओह् इ'यां हसीं मज़ाक गै होंदा इ'यां स्हेई लगदी इ'यां दिवाली मतलब कि नेईं हां भई कि इ'यां दिवाली ऐ इ'यां लोह्ड़ी होई गेई इ'यां लोह्ड़ियै दिनें अस केह् करने होन्ने सारे जने इयां त्रचौली त्रुचौली बनान्ने होन्ने खन्ने पीन्ने होन्ने इ'यां सब कुछ समग्गरी रक्खी दी होंदी रातीं बेल्लै फ्ही त्रीचोली बनानी ते फ्ही अस अर्ग बी देने अग्ग बालनी होंदी अर्ग बी देने होंदे ते जेह्ड़ी असें त्रचौली बनाई दी होंदी ओह् बी बिंद असें ओह्दे बिच्च पानी होंदी अग्गी बिच्च पानी होंदी ते नाल ओह्दे बिच्च अखरोट पान्ने होन्ने अस फ्ही उ'नें गी पानी देने होन्ने अस फ्ही अस चुटी कराने होन्ने जियां रुट्टी खाइयै चूटी करने होन्ने इ'यां चूटी करने होन्नें उंदी बी चूटी कराने ठीक ऐ होर बी बड़े सारे न ते जियां कि करवाचौथ दा बरत होई गेआ करवाचौथ दा बरत सभनें कोला हस्सने आह्ला बरत ऐ जनानियां पंज पंज छे छे दिन बास्तै पैह्लें गै चली जंदियां दकानै'र केह् समान खरीदने कोई चूड़ियां कोई बंगां खरीदै दा कोई लिपस्टिक कोई बिंदी कोई अपने पालर जा दा कोई अपनियें शरीरे गी रगड़ा दा कोई अपने मुहें रगड़ा दा इ'यां फेशियल करा दे इ'यां मतलब कि ओह् बी बड़ा स्हेई होंदा इयां जनानियें पूरे दिन भुक्खे दे रौंह्ना इ'यां मतलब कि खुशी दा दिन ऐ कि अज्ज असें अपने सुहाग बास्तै अपने खसमै बास्तै ओह् रक्खना केह् आखदे बरत रक्खना असें त्यार शेआर होना इ'यां जनानियां इ'यां बड़ियां सौह्नियां त्यार तयुर होई जंदियां सत्तें सवेलें पूरै दिन सज्जी दज्जियै रौंह्दियां इ'यां महां कोई उं'दा ब्याह् जुड़े दा होंदा इ'यां एह् दिक्खने लायक होंदा इ'यां ओह् बी मज़ेदार दिन होंदा फ्ही रातीं बेल्लै जुल्लै ओह् होई जंदा उसी केह् आखदे जुल्लै चन्न चुन्न चढ़ी जंदा फ्ही जनानियां रुट्टी शुट्टी खंदियां रुट्टी खाने दे बाद फ्ही थोह्ड़ा नाच गाना करदियां इ'यां नचदियां नुचदियां इयां गै मज़े लैंदियां ते उसी केह् आखदे फ्ही उसी केह् होंदा जेह्ड़ा खसम होंदा ओह् उनेंई बरत उं'दा तड़ांदा चांद दिक्खियै पानी पलैंदा उनेंई मतलब इयां शैल होंदा जियां मेले होई गे बहु मेले होई गे इ'यां साढ़ै जियां सताई तरीक मेला होंदा ठीक ऐ साढ़ै इत्थे मेले जंदे लोक ते इ'यां मतलब रातीं मतलब बड़े इ'यां कपड़े शपड़े अपने प्रैस प्रुस करियै कल असें मेलै जाना इ'यां सिर सुर धोइयै इ'यां मूंह् लशकाई लशकुइयै थ्रैडिंग थ्रुड़िंग कराई करुइयै बैठे दे होन्ने ते असें कल मेलै जाना ते असें एह् खाना ते असें इत्थै झूले लैने ते इ'यां झूह्टा लैना ते असें इत्थे इ'यां घूमना ते असें इ'यां करना इ'यां गप्पां मारनियां इत्थै इ'यां नच्चना इ'यां बड़ा होंदा फ्ही दूआ दिन आई जंदा फ्ही चली पौन्नें होन्ने अस मेले बिच्च जन्ने इ'यां कोई सत्त अट्ठ बंदे दा ओह् बनाइयै उसी केह् आखदे किट्ठे करियै उ'नें गी ते चली जाना उं'दे कन्नै इक कन्नै गप्पां मारनियां दुए कन्नै त्रिए कन्नै मजे करने आइसक्रीम खानी ते मोमो शोमो एह् थ्होई जंदे खाने बिच्च मेले बिच्च ते गोल गोल झुला जेह्ड़ा उप्पर शा ख'ल्ल लेइयै ओह्दे बिच्च डर बी लगदा बो मजा बी औंदा करलांदे लोक इ'यां जेल्लै उप्परे गी जंदे इ'यां इक दम करलांदे चीखां कड्ढदे इ'यां गै डर लग्गा दा उ'नें गी कोई एड्डी दूर उप्पर पुज्जी गे मतलब कि उं'दे ख'ल्लै गी दिक्खे दे इ'यां डरदे होर बी बड़े सारे होंदे इ'यां इ'यां काटून कुटुन बनाए दे होंदे ओह् आह्ले झूले होंदे ओह् बी झूले लैन्ने होन्नें बड़ा मजा औंदा उ'नें दिक्खने दा इ'यां मेला इ'यां मेला होंदा गै सालै दा इक बारी लगदा ते चलो अज्ज खुशी दा दिन ऐ चलो लेई गै लैन्ने आं मेले मुले दे नजारे ते बस इ'यै होंदा खाना पीना होंदा ते मेले मुले होंदे झूटे झाटे होंदे ते उसी केह् आखदे गल्ला बातां होंदियां ते मज़े करने होन्नें ठ्हाके ठुह्के मारने जैशियां मारनियां मेले बिच्च होर बी बड़े सारे मेले होंदे जियां कि होई गेआ जियां रामनौमीं दा मेला होंदा जियां राम वनवास कट्टियै आए ते ओह्दे उप्पर मेला होंदा सत्त अट्ठ दिन के म्हीना इक मेला चलदा इ'यां बड़े मज़ा दे लोक औंदे बाह्रूं बाह्रूं दा लोक औंदे मेला दिक्खने बास्तै जनानियां अपनियां अपनियां फड़ियां लाई दियां होंदियां कुसै गैह्नें दियां फड़ियां लाई दियां कुसै चाट पापड़ी दी लाई दी कुसै चाट दी लाई दी कुसै समोसे दी लाई दी कुसै जलेबियें दी लाई दी सब अपनियां अपनियां फड़ियां लांदे कोई उसी खलौनें दी फड़ी लाई दी कोई कुसै बूटें दियां फड़ियां लाई दियां कोई कुसै कपड़े दियां फड़ियां लाई दियां बाह्रे दे लोक आंदे सारे मजे कन्नै दिखदे इ'यां मेला मुला ते घड़ियें दी फड़ी लाई दी इ'यां बच्चे आखदे मम्मी असें घड़ी लैनी जे लैना फ्ही इं'दी बी ख्वाहिश पूरी करनी पौंदी जागतें दी फ्ही उनें गी ओह् बी लेई देन पौंदा मेले बिच्च जाने बास्तै फ्ही खूब सारे अस मज़े करने होन्ने चीज़ा चुज़ां लैन्ने होन्नें उत्थें बी साढ़ी अद्धी बिक्री होई गै जंदी ऐ फ्ही झूटे झाटे मज़े कन्नै इ'यां आखो इ'यां बड़ा इ'यां टोर शोर कन्नै इ'यां मज़ा आई जंदा इ'यां मेले कन्नै मेले कन्नै उत्थै बैठने होन्नें लोकें कन्नै अग्गुं पिच्छु लोक जेह्ड़े होंदे उं'दे कन्नै बी गल्लां करने ई मज़ा औंदा इ'यां कोई बंदा बाह्रूं दा निकलै ते चलो कोई अग्गें पिच्छें आह्ले बंदे लब्भन उं'दे कन्नै मेले बिच्च उं'दे बी समझ आई जंदा कि भाई कनेह् बंदे न कनेह् नेईं हैन मतलब इ'यां बड़ा मज़ा औंदा इ'यां करने ई इ'यां मतलब कि इ'यां इकदम मेले ई मेला मेला मेला होंदा कदें कदें लगदा साले दे इक बारी लगदा खुशी मनोरंजन आह्ला जेह्दा ते उसी केह् आखदे भगवान दा देव स्थान बी होंदा मज़े बास्तै बी होंदा मेला होर बी बड़ा सारा जियां साढ़ै इत्थे बाग ए बाहु ऐ इत्थै लोक औंदे बाह्रे दे लोक औंदे इत्थै साढ़ै एड्डा बड्डा कन्नै माता दा मंदर बी ऐ माता दे मंदर दे कन्नै कन्नै बाग ए बहु बी बनाए दा इत्थै इक मच्छलियें दा एड्डा बड्डा मूंह् ऐ मच्छलियें दे मूंहें बिच्च जाना फ्ही ओह्दे बिच्चा बड़ियां सारियां चीज़ां लब्भनियां अग्गें पिच्छें उत्थै बड़े बड़े बाह्रे दे लोक बी औंदे अग्गूं पिच्छूं लोक बी औंदे ते मज़े लैंदे उत्थै बड़ा बड्डा पार्क ऐ मतलब कि उत्थैं बड़ियां शैल चीज़ां न अग्गें पिच्छें जेह्ड़े मतलब के जेह्ड़े बाह्रूं मतलब के जेह्ड़े अग्गें पिच्छें लोक होंदे उत्थें मतलब के बाह्रें लोकें दे समान बी दिंदे इ'यां कोई बालटियै बिच्च चिप्स कुरकुरे पाइयै पानी बोटल ते सोडै दी बोतल पाइयै फ्ही औंदे इत्थै दिंदे दिंदे बा उत्थै मैंह्गा चीज़ मैंह्गी बिकदी अंदर बाह्र सस्ती थ्होई जंदी अंदर मैंह्गी बिकदी जेह्ड़े लोक आए दे होंदे फ्ही उनें मैंह्गियां चीज़ां लैन पौंदियां उ'नें केह् करना होंदा दुखे दे मारे उ'नें थोह्ड़ा पता होंदा पर फ्ही उनें मज़ा आई जंदा बागे ए बहू बी इक दिक्खने आह्ली जगह् ऐ माता रानी दे कन्नै गै कन्नै गै एह् एह् ऐ बाग ए बहू ऐ कोल गै एह् नजदीकी बिच्च गै लब्भी जंदा ते बड़े लोक औंदे उत्थूं दा अग्गूं पिच्छूं दा लोक उत्थै बी चौबी घैंटे मेला आह्लै लेखा लग्गे दा लोक आ दे लोक जा दे इ'यां मज़े लै दे उद्धर बी लोक उत्थें अग्गें पिच्छें दे लोक ते होर बी बड़ियां सारिया अच्छी जगह् न जियां कि होर होर बी बड़ियां सारियां होंदियां जियां मतलब कि जियां कि अस ओह् होई गेआ पत्नीटॉप होई गेआ पत्नीटॉप बी लोक जंदे घूमने घामने उत्थै बर्फ बुर्फ पौंदी ते लोक उत्थै औंदे ज्यादातर उत्थै सर्दियें दिनें ते जेल्लै सर्दियें दिनें बड़ी सर्दियां होआ दियां होन उस बेल्लै जाना चाहिदा बंदै उस बेल्लै उत्थै बड़ी गै बर्फ पोआ दी होंदी ऐ बर्फ उप्परा घिरदी उ'यै दिक्खने दा मज़ा होर कक्ख नी ऐ पत्नीटाप उत्थूं दी मैगी बड़ी सुआदली ऐ खाने बास्तै उत्थूं दे लोक जेह्ड़े जंदे मैगी दा नजारा जरूर लैन क्योंकि उत्थूं दी मैगी इन्नी सुआदली होंदी जियां कुदै बनाई दी नी होंदी ऐ प्हाड़ी लाका ते बर्फ उप्परा रूईं आह्ला लेखा घिरा दी होंदा लोक अपनियां विडियो बनांदे फोटो फाटो खिच्चदे उत्थै दिक्खने दा उत्थै स्हेई मज़ा सर्दियें दिनें गै होंदा बड़ी ठंड उप्परा जेल्लै बर्फ पोआ दी इ'यां कोई सर्दी गर्मियें गुर्मियें गी जा भई इन्नां मज़ा नी औंदा कोई बर्फ नी घिरा दी होंदी कोई कुछ नी इ'यां जां जियां जियां जंगल होंदा उस स्हाबै दा गै उद्धर बस बर्फ सर्दियें दिनें जाने दा बड़ा फायदा होंदा मतलब मज़ा आई जंदा जियां कोई आखदा नी आ हा आ हा कुत्थै पुज्जी गे स्वर्ग बिच्च पुज्जी गे ओस स्हाबै दा ऐ बिंद पत्नीटाप कन्नै नत्थाटॉप बी पौंदा ओह् बी बड़ा स्हेई ऐ नत्थाटॉप नत्थाटॉप दिक्खने आह्ला पत्नीटॉप शा नत्थाटॉप जाया करो बा पत्नीटॉप बी जाया करो नत्थाटॉप ओह्दे शा बी स्हेई ऐ फस्ट क्लास उत्थें पार्क पूरक ते खाना पीना बर्फ चौबी घैंटे घिरा दी मज़े लै दे लोक लोक बर्फा दे गोले बनांदे फ्ही इक दुए उप्पर सुट्टदे मतलब बड़े नजारे लैंदे लोक इक दुए उप्पर सुट्टी साटियै खुशी खुशी लोक पल व्यतीत करदे बा दोनों जगह् शैल न सभनें तूं पैह्लें पत्नीटॉप औंदी ते फ्ही नत्थाटॉप औंदी मतलब कि सारी जगह् जाना घूमने घामने सारियां जगह् शैल न एह् कन्नै मज़ेदार बी हैन मज़ा बी औंदा इत्थै जाने दा बड़ा मज़ा औंदा इत्थै जाने दा इत्थै सारे लोक जाएओ असें तुसें सनाया फ्ही अस तुसेंईं अगली मुलाकात बिच्च मिलगे अस तुआनूं ते फिर इ'न्ने चिर तकर तुस साढ़े कन्नै बने रवो अच्छा फिर चंगा खरा ठीक ऐ ससरियाकाल